हलो हा साईं ॿुधायो साईं मुंहिंजा मां इहो पिए चयो त तव्हां जा जेके सॼो ॾींहुं बिना मतिलब जा काल अचनि था पिया उन्हीअ सां असांजूं निंडूं फिटनि थियूं ऐं टाईम बि वेस्ट थिए थो पियो त इहे जेके बिना मतिलब जा जेके बिज़ीनिस काल तव्हां मोकिलियो था पिया उन में उहो बंदि कयो डू नॉट डिस्टर्ब जो तव्हां जो इहो नम्बर आहे ॿियो मां इहो महिसूसु आहे त ॻाल्हाईंदे ॻाल्हाईंदे जेको आहे उहो फोन कटि थी था वञनि पिया विच में तव्हां जे तव्हां जो टावर अचानक त आहे टावर जेको आहे अचानक अचानक गुम थियो वञे त तव्हां हिन एरिया में जेको आहे उहो टावर वधाइण जे लाइ त कुझु कयो न लिखु लिखो था लिखो था तव्हां फाए जी सेवा पर फाए जी सेवा जहिड़ो लॻे कोन थो जेॾी महिल खपे विच में हलंदे हलंदे जेको आहे उहो तव्हां जो नेटवर्क डाऊन थी थो वञे पियो ऐं असांजो काल कटि थी वञे तव्हां हिन एरिया पर्टीक्यूलरिली मां टु बी एरिया में रहां थो त उते तव्हां जेको आहे न उहो पंहिंजो ॿियो नओं टावर लॻारायो यां त ऐं सर्विसिस न आहिनि मज़े वारियूं इहा ॻाल्हि त पाण चवंदासीं बस इहो तव्हां कमु कराइजो त ठीकु आहे न त त वरी पोइ छा आहे मूंखे अजायो ॿिए कंहिं नेटवर्क ते शिफ्ट करिणो पए उहो सही नथो लॻे पियो ठीकु आहे हाणे तव्हां चओ था त तव्हां जी ॻाल्हि ते विश्वासु रखी करे ऐं मां हलायां थो हिन दफ़े न त त पोइ ॿियो दफ़ो मूंखे सोचिणो पवंदो थैंक यू थैंक यू थैंक यू